मुखे सब भारतीय खाधो पसंदि आहे पर हुननि में ख़ासि पसंदि आहे सिंधी खाधो ऐं ॾखिण भारतीय खाधो सिंधी खाधो त मां घर जो ऐं स्वामी धरमदास दरबार दिल्ली लाजपत नगर जो लंगर बि पसंदि कंदी आहियां घर जो साई भाॼी सिंधी कढ़ी कोकी लोली ऐं वटाटो ख़ासि प्रिय आहे दरबार में बि सुठे तरीक़े सां वणायो वेंदो आहे ॾखिण भारतीय खाधो लाइ मां सागर रेस्टोरेंट जा खाधो सभिनी खां वधीक पसंदि कंदी आहियां